एहि साल आहाँ फोटोग्राफीमे बहुत तरहके बदलाव आयल जेनाकि चन्द तरहके मोबाइल जेनाकि बहुत अच्छा कैमरा फेसिलिटीके साथ अनेक प्रकारके कैमरा बहुत अच्छा अच्छा फेसिलिटीके साथ पोट्रेट मोड डी एस एल आर फोनके रिकॉर्डिंग ई सब चीज सभ आयल हँ जेकि मतलब जेनाकि समझियौ कि मतलब कि फोटोमे जकरा चारि चान्द जकरा लगा देनाइ कहै छी से लाइ देलक एकदम एतऽसँ फोटो खिचाइ छै तऽ लगभग दस मीटर पन्द्रह मीटर बीस बीस मीटर दूरके फोटो एकदम साफ साफ एकदम खीच लै छै वीडियो रिकॉर्डिंग जे छै तऽ पहुलका जे छै कैसेट्ससब बनै शादीवला सब तऽ औ बात नहि रहै जे एखन जे बनै छै तऽ आब जे बनैत अछि एक एकटा फोटो जे छै से मतलब बहुत अच्छा ताहि खातिर पुरना कैमरा पुरनका जे रहै ओहिमे ओते तरहके फैसिलिटी नहि रहै आठ मेगा पिक्सल सोलह मेगा पिक्सल ई सबके कैमरा आबैत रहै एखन एक सए आठ मेगा पिक्सल दू दू सए मेगा पिक्सल तकके मोबाइलमे कैमरा आबि गेल छै जेकि बहुत अच्छा बात छै अभीके लेल आओर अगाड़ी जे छै से मतलब एहिमे सुधारमे आओर बढ़िआँ बढ़िआँ बात हेतै